हैलो हां जी तुस बुटीक चा बोल्लै दियां अच्छा ते में इत्थूं जम्मू दा बोल्लै नी अते में जरो जम्मू पल्लवी नांऽ मेरा अते में यरो में पुच्छना हा तुसें ई तुस केह् केह् बनांदे जरो फराकां बगैरा बनाई लैंदे तुस मेरी भैनूं दा ब्याह ऐ मड़ो ते में लैह्ंगा बनाना हा नुआढ़े आस्तै ते में गलाया अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा पर तां भी तुस सारा किश बनाई लैंदियां होनियां ते ब्याह् ऐ भी ते लैह्ंगा ते कन्नै कन्नै होर बी होने सूट सेआने हे नुआढ़े ते उ'ऐ गऊन जेह्ड़े केह् गाऊन केह् आखदे इनें ई गाऊन गै आखदे अजकल जरो गाऊन एह् बी बनाने ते कन्नै फराकां बनानियां हियां दो त्रै हां दे तुस बनाई लैह्गियां ते त्रै दिन ब्याह् ऐ इस्सै म्हीनै मड़ो शग इत केह् आखदे उसी अगला म्हीना जेह्ड़ा आया त मई जेह्ड़ा मेई म्हीना जेह्ड़ा इत्त ब्याह ऐ छब्बी ते सत्ताई तरीक ते महां लैह्ंगा बनाई लैन्ने आं इक म्हीना पैह्लें गै ते कपड़े कुप्पड़े बी बनाई लैन्ने आं ते महां करनी आं फोन तुसें ई अ'ऊं ऐं हां इक लैह्ंगा बनाना जरो जरूरी बड़ा जरूरी में होर कुसै ई निं आखना ऐ अबा तुसें ई आखना थुआढ़े कशा गै बनाना लैह्ंगा ते हां ते शैल बनाएओ खरी ब्लाऊज ब्लूज बनाई ओड़ेओ ते अ'ऊं ते लै उस्सी बी लै लैंदी औह्गी अ'ऊं अपनी भैनूं ई बी नाप नूप लैना निं तुसें भी तुसें फिटिंग बी करना ऐ फिटिंग करी लैंदे निं सारा किश अगर इक बारी दिक्खी लैन्नी जेल्लै शै फिटिंग नेईं आई भी दवारै करी देई ओड़दे निं अच्छा अच्छा ते में हां ते में तां महां करनियां फोन ते बनाई लैन्नियां ओह् फराकां शराकां शामीं जरो खबरै हून आई जंदी अ'ऊं बा तुस आक्खा दे तुसें ई टैम निं ऐ ते अ'ऊं शामीं भी मिकी खबरै टैम निं होना अ'ऊं कल्ल गै औन्नी आं जरो किन्ने बजे आवां भी अ'ऊं कल्ल ठीक ऐ अऊं दपैह्री औह्गी भी अ'ऊं अपनी भैनूं ई बी लेई औह्गी कन्नै ते भी तुसें ई देई ओड़गी अ'ऊं बनाने ई केह् केह् बनाना लैह्ंगा ते फराकां द'ऊं त्रै तुसें ई सनान्नी भी हां ते तुस बनाई ओड़ेओ एह् ठीक ऐ ते ठीक ऐ भी अ'ऊं औन्नियां आं अ'ऊं ठीक ऐ कल्ल भी ए ठीक ऐ